हाँ मेरी एक छोटी बहन है और हम दोनों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मिलती हैं और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम दोनों की नहीं मिलती हैं जैसे कि मुझे सोना पसंद है काम करना पसंद है और घूमना फिरना भी पसंद है मेरी बहन को भी काम करना पसंद है पर वो कब काम करती है जब उसे कोई प्रेसराइज़ करता है बार बार बोलता है तब जा कर के वो कुछ काम करती है दूसरा सोने के मामले सोना तो हम दोनों को ही पसंद है पर वो मुझ से ज़्यादा सोती है मैं पाँच बजे उठ जाता हूँ सो कर के और वो आठ नौ बजे सो कर के उठती है और मुझे घूमना पसंद है मैं रोज़ घूमता हूँ पर उसे कभी कभी घूमना ज़्यादा पसंद है मुझे अकेले घूमना पसंद है उसे मम्मी के साथ घूमना पसंद है उसे खाना बहुत पसंद है मुझे भी खाना बहुत पसंद है पर वो खाने के मामले में मुझ से बहुत सही है क्योंकि वो कुछ भी खा लेती हैं रूखा सूखा और मैं खाने में खाने के मामले में उस से बहुत अलग हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ़ स्वादिष्ट खाना ही अच्छा लगता है मैं रूखा सूखा नहीं खाता मुझे मसालेदार खाना पसंद है और खाने बनाने में हम दोनों एक जैसे हैं उसे खाना बनाना बहुत अच्छा आता है मुझे भी खाना बनाना आता है पर वो खाने में तेल बहुत ज़्यादा डालती है और मैं कम तेल में खाना बना लेता हूँ उसको पूरी बेलना नहीं आती और मुझे पूरी बेलना आती है पूरी का आटा बेलना भी मारना भी आता है और पढ़ने के मामले में ले लें तो उसे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे पढ़ना बहुत पसंद है वो अपनी मर्ज़ी के कारण नहीं पढ़ पा रही है और मैं हालातों के कारण नहीं पढ़ पा रहा हूँ